मुंहिंजे लाइ ज़िंदगीअ में फ़ख्रु जी ॻाल्हि आहे त मां जेका पढ़ाई कई मास्तरीअ जी हुन जी मूंखे मास्तरीअ जी नौकरी मिली मास्तरीअ जी नौकरी हिकु तमामु सुठी नौकरी आहे औरतुनि जे लाइ उहो अधु ॾींहुं घर जो कम बि करे सघनि थियूं ऐं अधु ॾींहुं नौकरी कनि थियूं बाक़ी जेको वक़्तु मिले थो हुन में पंहिंजे परमात्मा सां मिली हुन जो भजन करे बि सघनि थियूं मास्तरीअ जी नौकरीअ में पघारियूं सुठियूं आहिनि ॿार जंहिंखे असी पढ़ायूं था उहे ॿार बि ॾाढा सुहिणा आहिनि भॻवान जो रुप आहिनि जेके पढ़ी करे पंहिंजी ज़िंदगी ठाहिनि था ऐं अॻियां हली असां मास्तरीनि खे बि यादि कनि था इहा हिकु तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे मास्तरीअ जी नौकरी हिकु तमामु सुहिणी नौकरी आहे औरतुनि जे लाइ जेके ॿारनि खे पढ़ाए पाण पढ़ी पंहिंजो बि नॉलेज वधाए सघनि थियूं ऐं संसार में हिकु उहिदो माणे सघनि थियूं मास्तरीअ जी नौकरीअ में नफ़गत असी पंहिंजे तन मन खे विंदरायूं था पर असां कमाए बि सघूं था पंहिंजो बि नॉलेज वधाए सघूं था मास्तरीअ जी नौकरी हिकु तमामु सुहिणी नौकरी आहे मर्दनि जे लाइ बि सुठी आहे औरतुनि जे लाइ बि सुठी आहे हर कंहिं क़िस्म जे ज़ाति वारनि जे लाइ सुठी आहे